हैलो नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ थुआढ़ा बैसे खरे जरो अज्ज तुसें ई कि'यां चेत्ता आई गेआ तुसें ई साढ़ा हां अच्छा फं'ड जरो एह्दियां डिटेलां अस इ'यां सनान्ने निं हैन कुसै ई सनाई निं सकने हैन अबा तुस सनाओ तुसें केह् करना हा हां अच्छा अच्छा

अच्छा जरो दिक्खो हां गौरमेंट दा तरफा कोई ऐसा फं'ड आ दा निं ऐ अबा हून कि'यां करचै भी दिक्खोआं नेईं आ दा ते असें बड़ियां छंदा मिन्नतां करना पौंदियां जाइयै ते ऐप्लिकेशनां देना पौंदियां तैह्लुूं जाइयै कुतै भी असें ई कुतै फं'ड दिंदी ऐ ऐह्नी ते हून कि'यां बनाचै भी तुस गै सनाओ आं हून ते

हां ते दिक्खो हून केह् करी सकने हून दिक्खो तुस आओ कुतै बैह्ल कड्ढियै आओ ते ओह् करचै बेहियै कोई गल्ल बात करी लैन्ने आं ते सोच्ची लैन्ने आं एह्दे बारे च कि हून केह् करना कोई देह्गे भी ऐप्लिकेशन गौरमेंट गी जाइयै हां जरो ओह् गल्ल आमीं समझै नी थुआढ़ी समझै ना कि स्कूल बनी जा तां दिक्खो आं जागतां बी होई जंदा भला बा हून दिक्खो आं धुप्प बी बड़ी ऐ मिगी पता बा केह् करां हून दिक्खो आं जैह्लुू तक्कर अस नेईं जाइयै नक्क रगड़चै ते तैह्लूं तक्कर गौरमेंट कुत्थै दिखदी करदी गै निं ऐ जरो ऐ निं हां हां उ'ऐ निं केह् करचै भी दिक्खने आं तुस आओ भी कुतै आओ तेईं ते भी चक्कर लाओ दिक्खने आं कुदै गल्ल बात करियै ते देह्गे ऐप्लिकेशन ऐह्नी हां गल्ल ते एह्बी खरी ऐ थुआढ़ी बा भी दिक्खो आं में ते तुसें कुत्थूं करनी खाल्ली किट्ठे करियै ते कुतै सारें ई आखचै लोकें ई सारे मदद करन तैह्लूं कुतै जाइयै होंदा एह्बी ऐह्नी

हां भला ते होना गै ऐह्नी नौकरियां बी थ्होई जानियां लोकें ई कन्नै उं'दा बी भला होई जाना अबा दिक्खने आं जरो कि'यां करचै भी दिक्खोआं लोक बी कुत्थें करदे इन्ना हून गौरमेंट गै निं करग ते भी असें लोकें कुत्थां करना इन्ना ऐह्नी उ'ऐ गल्ल ऐ निं उ'ऐ कोई निं भी दिक्खने आं कुतै बेहियै चार लोकें ई सद्दियै ते पैह्लें गौरमेंट गी ऐप्लिकेशन दिन्ने आं नी नेईं होंदा ता भी ओह्दे कोला बाद कुतै चार लोक बठाह्न्ने आं सारे औन म्हल्ले आह्ले ते गल्ल बात करने आं भई जि'नें ई आवै दियां परेशानियां अपने बच्चे दूर भेजने धुप्पा ऐह्नी ते फ्ही करने आं थोह्ड़े थोह्ड़े पैसे किट्ठे दिंदे लोक थोह्ड़े थोह्ड़े तां ऐह्नी आं उ'ऐ निं कोई निं दिक्खने आं जरो भी सनागा तुसें ई अ'ऊं कोई कोई दिन रक्खीओड़नेआं निं मीटिंग दा हां आं हां खरी भी तां खरी खरी